ہیلو کیا آپ امیزان کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزان ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دی جو دیکھنے میں کافی اچھی تھی تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیوںکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ آئرن پندرہ سو روپے کی تھی اس کے لیے میں آپ کو فائیو اسٹار کی ریٹنگ دوں گا اس کا وائر کافی لمبا ہے تو کپڑوں پر آئرن کرتے ہوے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی اس میں الگ الگ کپڑوں کے لیے الگ الگ ہیٹ لیولس ہیں اس میں آٹو آن اینڈ آٹو آف کا بھی سسٹم ہے یہ فورآٓ ہی گرم ہو جاتی ہے اور بند کرنے پر جلد ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے میں اس آئرن سے بہت خوش ہوں اور میرے پیسے اس کو خرید کر وصول ہو گئے